हैलो हैलो हँ हम सुषमा मिश्रा बाजै छी प्रणाम सर हँ हम भागीदारी करबै

हँ हम सोलह साल के छी

हाँ हम एनसीसी के स्टूडेन्ट छी

हम ई आठ सए आठ सए मीटर वला मे पार्टिसिपेट करबै हाँ ठीक छै टाइमिंग हमरा पता नहि छै ने ठीक छै

ठीक ठीक छै

ओके